मुझे थकान लगा था मोबाईल क्रिकेट देखता था टी वी में देखता था मोबाईल में भी देखता था एक जना इस ग जाते गए थे कुछ दूरी जा कर देखे क्रिकेट हो रहा था उधर बैठ गए कुछ टाइम बैठे थे बैठ खाना पीना घर भी नहीं खाए थे डाटे थी मम्मी ने खाना पीना नहीं खाए थे वैसे ही निकल गए थे घर से गुस्से में मैंने निकल गया था फिर वही घर से निकल गया उधर के जाते जाते कुछ टाइम में क्रिकेट हो रहा था उधर ही बैठ गया मैंने बैठकर देखा क्रिकेट हो रहा था उधर ही बैठ गए बैठकर फिर हमने कहा हमें भी खेलना है खिलाए खेले वोले आए हमारा भी गुस्सा भी शांत हो गया था हमारा घर पर घर पर भी आए एक काम उम कर रहे थे फिर खाना पीना खाए थे फिर वही कम लग घर का जो था कर उर कर वही खम फिर मैंने फिर से फिर मोबाईल देखना चालू कर दिया आगे चलकर फिर हमें फिर स से ही डांट खेल से ही मेरा मनोरंजन होता है मैं भी खेल बहुत देखता हूँ इसीलिए हमें पसंद है देखता हूँ आगे तक